अच्छा तुसें गगन उपन्यास दा नांऽ ते सुनेआ गै होना जेह्का प्रेमचंद जी नै लिखे दा ओह्दे बिच उसी मतलब उसी जेल्लै में पढ़ेआ ना उसी पढ़ियै इक जेह्का असेंगी सिक्ख थ्होंदी मतलब जेह्के साढ़े इंटलेक्चूअल जेह्का दमाकै गी असर पौंदा ओह् इ'यै हा की ओह्दे बिच ना साढ़ा जेह्का मध्यवर्गीय लोक जि'यां साढ़े असें लोअर क्लास दे लोक होंदे जि'यां अस लोक होई गे अस केह् करने अस मतलब बड़ा बधा चढ़ा करने दूएं गी दिक्खियै आखने नेईं साढ़ा मतलब शैल होना चाहिदा अस उ'नेंगी दिक्खियै अपना सिर फाड़ने ते ओह्दे बिच पूरी इं'या आखदे इक्क सम्माह गी लेइयै की के परेशानियां होंदियां ओह् दस्सी दियां होंदियां ते ओह् जेह्की ऐ क्हानी ऐ मतलब में ते में ते अपने मतलब ओह् क्हानी केह् ऐ ओह् ऐ ते घर दे रिलेटेड ऐ जेह्की घरै च प्राॅब्लमां होंदियां जि'यां में ते अपने फ्रेंड्स कन्नै अपने फ्रेंडें कन्नै एह् स्टोरी जेह्की एह् क्हानी ऐ शेयर कीती ही